रेडियो टीवी पेपर जहिड़े ई मिडिया में असांजे सिंधी भाषा जो उपयोग अलॻि अलॻि तरह सां कदो वेंदो आहे जीअं की टीवीअ में सिंधी सिरियल सिंधी मूवीस ईंदियूं आहिनि ऐं केतिरनि ई सिरियलनि में असांजी सिंधी भाषा जो भाषा जो ज़िकर थींदो आहे सिंधी त्योहारनि में पेपरनि जी प्रिंट सिंधी में बि निकिरंदी आहे ऐं सोशल मिडिया ते अॼुकल्ह इंस्टाग्राम ऐं यूट्यूब जहिड़े मिडियास ते असां सिंधी भाषा में रील्स जो कुझु वधीक ई प्रचारु कयो वियो आहे